असांजे भारत में घणे ई संस्कृतिअ जा माण्हू रहंदा आहिनि मुंहिंजो जनम हिकु सिंधी परिवार ऐं संस्कृति में थियो आहे मां बचपन खां ही सिंधी पढ़ी थी सघां लिखी थी सघां ऐं बि ॿोली थी सघां मुंहिंजे घर में सभु सिंधीअ में था ॻाल्हाइनि मुंहिंजे घर में ॾाढो सुठो माहौल आहे सिंधीअ जो मुंहिंजे घर में मुंहिंजा माउ पीउ मुंहिंजी वॾी भेणु सभु सिंधीअ में तां ॻाल्हाइनि मुंहिंजे घर में ॾाढो सुठो माहौल आहे असांजे घर में अञा तक बि सिंधी जी संस्कृति एव सिंधी भाषा कायम आहे

पंजाबी फारसी उर्दू मुसलमाण इन सब समाज सां बि इन सम इन सब समाज जी संस्कृति सां बि जुड़ियल आयां ऐं स्कूल में मां पढ़ंदी हुअससि उन स्कूल में सिंधी ॿारनि जे अलावा बि ॾाढा सारा ॿियो ॿे ॿार जे ॿे संस्कृति जा ॿार बि पढ़ंदा हुअसि ॿे क्लास में पंज छह न्याणीयूं पंजाबी समाज जी हुअनि पंज छह न्याणीयूं मुस्लमान हुजनि पंज छह नया न्याणीयूं ॿिए समाज जे हुअन मां सभिनि खां दोस्ती रखा थी ॿिएसमाज जे न्याणीयुनि खां बि दोस्ती रखा थी

मां उन्हनि सां उन्हनि जी संस्कृति जे त्योहार वग़ैरह पुछंदी रहंदी आहियां कि ही त्योहार कीअं तो मल्हाए ई व्रत कीअं तो रखे एव बि मां मुंजी संस्कृति जे त्योहार व्रत पाठ पूजा रीती उन खे ॿुधाईंदी बि आहियां उन्हनि सभिनि खे ॼाण ॾींदी आहियां की सिंधी में गो अॼु गोगड़ो आहे थदी रोटी खाइबी आहे असां ॾेठ बि पुणंदा आहियूं ॾेठ छो पुणंदा आहियूं उहे सभ मां ज्ञानु उन खे बि ॾियां थी उन जो बि वठां थी मुंहिंजी साहेड़ियूं बि मूंखे ॿुधाईंदूं आहिनि कि नमाज छा थींदो आए पूजा पाठ छा थींदी आहे शबद छा थींदो आहे उहो सभ खे वारे में उहा ॼाण ॾिए थी मूंखे पैंजी संस्कृति जे बारे में तरीक़े सां मां पंहिंजी संस्कृति जी रीती रवाज़ उन खे ॿुधाईंदी आहियां उहे पंहिंजी संस्कृति रीती रवाज़ मूंखे ॿुधाईंदी आहे मां पंहिंजी संस्कृति में विश्वास थी खा त ॿे संस्कृति में बि विश्वास थी रखा सिंधी जे अलावा